جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ ان سے بیوقوف بن جاتے ہیں وکیل اور تھانہ عدالت کے بیچ کبھی انہیں کوئی مشکلات ہوتی ہیں اگر کوئی ان کی زمین ہڑپنا چاہتا ہے تو بہت آسانی سے ان سے سائن کروا کے ان سے لے سکتے کیونکہ وہ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوگا جس کو کچھ قانونی باتیں نہیں پتا ہوں گی کچھ لاز ایکٹس وہ نہیں جانتے ہوں گے تو ان اس کے بدلے میں انہیں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بدلے اگر وہ شہر آ کے اپنی کوئی تحقیقات وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انہیں بہت مشکلات ہوتی ہیں انھیں سادھن نہیں ملتے آنے کے لیے کئی بار تو انہیں اب اگر اپنا کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے تو وہ پیدل بھی چل نکل دیتے ہیں پھر جب ملتا ہے سادھن تو آتے ہیں اور آ کر کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جیسے وکیل اور عدالت ہوتی ہے تو وہ بھی ہے وکیل بھی انہیں بہت اچھے نہیں مل پاتے جو ملتے ہیں تو شاید وہ ان سے بہت زیادہ پیسہ وصولنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ آپ کے اتنے پیسے لگیں گے جس کے بارے میں انہیں بہت سی جانکاریاں نہیں ہوتی ہیں تو ایسی ہی مشکلات انہیں سامنے آتے ہیں اور وہ انجانے میں بہت بڑے بیوقوف بن کے رہ جاتے